हॅलो आ हांव हांव निर्मला उलयतां तुमची फार्मासी आसा न्ही डॉक्टर उलयतां न्ही तुमचे क फार्मासी कळ्ळ्यान नंबर घेतलो हांवें डॉक्टर म्हाकात मातशें हें एक सजॅशन जाय आसलें आनी अपॉणमँड एक घेवपाचो आशिल्लो दोळ्या बद्दल विचारपा माश्शें सकाळीं उठून म्हाका ब्लर दिसता किंवा सारकें दिस्ना अशें धूळ धुळशें दिसता

एकोणीस वर्सां ना आतांत जाता आनी प्रॉब्लम ईज म्हाका डायबिटीज सुद्दां आसा हय टॅस्ट केल्ली आसा सो ओनली हाजी हिस्ट्री आसा ती डायबिटीज आनी थायरॉयड ना तशें कांय ना

ना नॉट नॉट हय ना तशें तशें तशें कांय ना हय या शेनवारा जमचें ना मागी फुडल्या फुडल्या विकान वा फुडल्या सप्तकान जाता कितल्यांग डॉक्टर चारांक सुमार ओके तन तुमचें क्लिनीक खंय पडटा

ओके आनी डॉक्टर सद्द्या आतां तें ब्लर विजनाचें कितें करचें हांवें सो टील दॅन बरें हय मॅसेज केल्या जाता मॅसेज केल्या आता ओके बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें हय देव बरें करूं